जैसे बाज़ार जाते हैं तो ख़रीदारी करना है जैसे बच्चा का कपड़ा ख़रीदना है तो हमको लाल रंग का पसंद होता है ऑनलान ऑनलइन मँगाते हैं ऑनलइन मँगाकर के हमको रंग पसंद हं बोल देते हैं ई ई रंग के हमको कपरा चाहिए बच्चा का इ रंग के कपड़ा पहनाने का शौक़ रहता है और ख़रीदारी करते हैं ख़रीदकर के वहाँ से घर आते हैं तो बच्चे को दिखाते हैं दिखाकर के बच्चा नहीं पसंद करता है तो फिर हम जाते हैं बाज़ार बाज़ार में जाते हैं ऑनलइन फिर घुरवाते घुरा देते हैं ऑनलन ऑनलइन द्वारा मँगवाते हैं तो ऑनलइन वाला को बोलते हैं कि दूसरा कपड़ा लइए नहीं हमको मेरा बच्चे को नहीं पसंद आता है तब दूसरे कपड़े लाते हैं तो बच्चे सब पसंद करते हैं पसंद करके ख़रीद लेते हैं कपड़ा लेकर के बच्चे को जैसे दशहरा दशहरा का पर्व है दिवाली का पर्व है बच्चे बोलते हैं माँ हमको सं कपड़े दीजिए हम सोचते हैं ख़रीदेंगे कपड़ा गु बोलते हैं रुको हम ख़रीद देते हैं हाँ फलनाटे में ख़रीदेंगे अभी टइम है इधर मेला का दशरा पर्व का टइम है आता है टइम ख़रीद देंगे कि किसी तो ऑनलइन बोल बोलते हैं मँगाते हैं ऑनलइन कड़ते हैं मुबाइल पर ऑनलइन करते हैं तो कपड़ा वो आठ रोज़ का टइम देता है ऑनलइन वाला तो कपड़े लेकर आते हैं तब ऊ हम ख़रीद दारी करते हैं पर्व त्यौहार में पहनते हैं बच्चे सब पहनकर के ख़ुशहाली होती है ख़ुशहाल होकर के उछलते कूदते हैं खेलते धूपते हैं खेल धूप करके उसमें मनोरंजन करता है